भारतआव सोलोंथाइ आयदानि बिखान्थिया आथिखालावहाय मोजाङानो जाबोगासिनो दङ लासै लासै आरो भारत ओनसोलनि भारतखौहाय गुबुन हादरफोरजों रुजुनानै नायोब्ला दाबो भारत हादरा सोलोंथाइनि बेलायावहाय इसे अनेख गाहायाव दङ बिनि थाखायनो गुबुन हादरफोर बायदि गोजौ सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां जौगानांगौनि गोनांथि भारत हादराव दंबावो जों भारत हादर सोलोंथाइनि बिथिङाव उन जानायखौ नायोब्ला नुनो मोनो बेबादिनो गोबां भारत हादरनि दाब दाब फरायसालि फरायसालिमाफ्राव बिजाबफोरखौ नांगौबायदि जहैनो हाया लोगोसे मोजां फोरोंथाइ सम बायदि होनो हाया बिनि थाखायनो भारत हादराव सोलोंथाइनि बिथिङाव उन जानायखौ नुनो मोनो दानि आथिखाल मुगायावहाय डिजिटेल मुगा डिजिटेल मुगाब्लाबो गोबां मबाइलफोर दंसै आथिखालावहाय मबाइलफोरखौहाय भारत हादराव बेबायदिनो सोलोंथाइआव बाहायालासिनो गुबुन गुबुन गेम गेलेनाय बायदिसिना फेसबुक इन्सटाग्राम नायनायाव बांसिन बाहायो बेफोरखौहाय दोनथ'नानै मबाइलफोरखौहाय डिजिटेल फरायनायावहाय नांगौ बुस्थुआवल' बाहायोब्ला भारत हादरावबो गुबुन हादरफोर बायदि बेबायदिनो फरायनायावहाय जौगालांनो हागोन आरो